नै दिनि इयुन जोलैया माबायदि दंफां गायबा माबायदि जायो दिनै गायनाय फुनायावबो गायबा फुबा माबायदि जालाङो दंफां लाइफां रानलाङो सानदुं अखा गैया दै गैया दिनै माबोरै फोथांनांगौ बेखौ साननानै मानसिया आगोर मोनाखै आरो आंनि फिसायानो हग बा अनेक सेंग्रायानो हग बे दंफां लाइफां गायनाया जादों जाया बेफोरखो नायथिंबायगासिनो आरो नायथिंबाबो दा अखा गैयाबा बोरैहाय जागोन साननानै मोनाखै सेंग्रा गथ'फोरा

बे हिसाबै गायदोंबो दि सम दंफां लाइफां होन जुलिनि थाखायनो आं बेफोरखौ आरो रायखांनो बुंखांनो रोंबाङा थेवबो नुदों आंनि फिसाफ्रा दंफां लाइफां गायदों गायबाबो मोजां जायाखै सानदुंजों रहायलांदों अखा गैयैनि थाखाय मा खालामगोन जोथोन खालामनांसिगोन आरो पाइपफोरजों दै होनांसिगोन अबे दंफाङा रानलांदों अबे दंफाङा दिनै सिनानै दं सोब बेसादखौनो नायथिंगासिनो आरो जोंनि फिसाफोरा दिनै नायबाबोथ' दिनै एम्फौ जादों माइ गायबाबो हानानै मोनस्लाबाखै माइखौबो इमान खेथि खालामबाबो रंजा बाजा मानसिफोरा माइखौ गायदोंबाबो खावसे मोनदों खावसे मोनाखै बंफां लाइफांआबो बिदिनो रानलांजोबदों माबोरै जागोन

संसाराव साननानैनो आगोर मोनाखै बोरैहाय सोलिनांगौ बोरैहाय थानांगौ बेफोरखौबो सानगासिनो दं आरो सेंग्रा सिख्ला दिनैनि गेजेराव